ہندوستان میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگ گھومنا پسند کرتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ اپنی اپنی پسند کی جگہوں پر جاتے ہیں چھٹیاں بناتے ہیں چھٹی بنانے کے لیے یا پھر پکنک بنانے کے لیے جہاں پر وہ لوگ خوب مزے کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جیسے کہ وغیرہ جاتے ہیں اور پھر یا پھر تا یا پھر تاریخی مقامات کے لیے کئی ساری جگہ پر جگہیں ہیں جیسے کہ آگرہ ہے آگرہ میں تاج محل لکھنؤ میں باڑا امام امام باڑا دہلی کے اندر جامع مسجد اور اکثر دھام مندر یا ساری جگہیں وہ ہیں جہاں پر لوگ اکثرگھومتے ہیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگ عام طور سے گھومتے ہیں اور مزے کرتے ہیں